पङ्खा खरीदने छलहुँ जेकि हमरा मानकके नहि उतरल अपना आपके ठक ठका गेलहुँ महसूस केलहुँ ओकर जे देखलियै जे लिखने किछु छलै आ फंक्शनमे ओकर ठीक विपरीत बिजलिओ काफी खपत आब एखन कोइलसभ सेहो ओ जवाब दैवला कन्डेन्सर सेहो जवाब दऽ देलक बदललहुँ दोसर बेर बदललहुँ अकच्छ भऽ गेलहुँ